جی ہاں ہمارے علاقے کے ہسپتالوں میں تکنیکی ترقی کو موافق بنایا گیا ہے لوگوں کی صحت کے دیکھ بھال کے لیے مختلف ٹکنالوجیز مشینیں ہیں جس سے لوگوں کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے جیسے کہ لوگوں کے خون کے چیک اپ کے لیے الگ مشین ہے اس سے ان کے خون کا چیک اپ کیا جاتا ہے بلڈ پریشر ناپنے کا الگ آلہ ہوتا ہے اس طریقے سے مختلف قسم کی ٹکنالوجیز مشینیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی صحت کے دیکھ بھال کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے ان کے صحت کا پورا خیال کیا جاتا ہے